माइखौथ' जोंना खोथियाखौ फोदोंमोन माने अखा गैयैखायनो गायनो मोनासै लेट जासिगोन आं मारै जागोन्थाय माइब्रा दंमोन जोसा दंमोन बेफोरखौ गायनो नंदोंमोन दा अखाफ्रानो मारै जायो माथो गैया हनै अखायानो ओम अखा हाबा गायनोसै नामा आदै आयौ औ माबाफ्राबो माइरंफ्राबो दाम बारा जाबाय दा सरलिस थाखा ओम औ औ औ गुवाहाटि थिंजायबो बेबायदिनो सेरसेयाव फनसास गाहाम माइफ्राबो दाम जाबाय आरो माइरंफ्राब दाम जाबाय आरो मैगं थायगंफ्राबो दामानो बिराथ

बेनोथ' जाथाराबा हनै जामफैनि दैआबो गैया माथो मेसिन होनांगोन मेसिनजोंनो सारनोसै औ औ औ बारा जानो नागेरा बेजोंबो मेसिननि दैजोंबो जारलासो जारलासो मोनलायलांबाय जोसा एसे माइब्रा एसे बेखौ गायनोसै उनाव अखा हाबायबायो खोमा रन्जिताबो दा जागोना जालाथाय देतआबो थांलायलांसै औ बे माइब्रा औ औ औ औ सारनांसिगोन नङाबाथ' जानाय नङा ना औ औ माइनि दामफ्राबो बारा जाथारबाय ओम गासिबो दामा बारायजोब्बायहाय हनै मैगंफ्राबो रानजोबलायलांबाय सान्दुं बारा गोसाबाबो रानो अखा हाबाबो रानो ओम औ दे दे दे आदै दे